मध्य प्रदेश में कई सारी शिल्पकलाएं हैं जिसके अन्तर्गत शिल्पकलाऍं जैसे लोह शिल्पकला पीतल शिल्पकला काष्ट शिल्पकला और धातु शिल्पकला बर्तन शिल्पकला खिलौना शिल्पकला सुपारी शिल्पकला मिट्टी शिल्पकला बाग़ शिल्पकला चंदेरी साड़ी महेश्वरी साड़ी आदि मंदिरों की और मूर्तिकारी गुफ़ा शिल्पकला आधि शिलालेख भी प्रसिद्ध हैं जैसे कि मैं आप को शिल्पकला में रोज़गार की बात करूँ तो यहाँ पर अगरिया लोह शिल्पकला है अगरिया जनजाति लोह को पिघला कर एक तीर भाला कुल्हाड़ी चाकू आदि का निर्माण करते हैं जो वे बाज़ार में जा के बेचते हैं तो उनके आर्थिक विकास में बहुत मज़बूती आती है उन से बेचने से उनको धन प्राप्त होता है ये जनजाति मुख्य डिंडोरी बालाघाट मंडला सीधे सिंडोली में मिलती है लोहे को पिघलाने के तरीक़े के आधार पर इस जनजाति को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है जैसे पीतल की शिल्पकला की बात की जाए तो टीकमगढ़ का एक पीतल शिल्पकला का निर्माण मिट्टी का प्राथमिक सांचा तैयार किया जाता है जैसे गाँव गाँवो कहा जाता है जैसे टीकमगढ़ क्षेत्र में राधा कृष्ण की पीतल की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इसे अनेक अनेक प्रकार की शिल्पकलाऍं जिसके माध्यम से लोग रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और इसको बाज़अर में बेच के अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मज़बूत कर रहे हैं